دہلی میں تفریحی صنعت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور یہاں کام کرنے کے لیے کئی اہم مواقع موجود ہیں موسیقی فلم تھیٹر ایڈورٹائزنگ اور ڈیجیٹل میڈیا میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھلے ہیں خاص طور پر موسیقی پروڈیوسر ویڈیو کیریئرس اداکار رائٹرس اور ڈائریکٹرس کے لیے دہلی ایک بڑی مارکیٹ بن چکی ہے ڈیجیٹل مارکیٹ فارمرس کے آنے سے نئے بزنس ماڈلس سامنے آئے ہیں جیسے یوٹیوب چینل او ٹی ٹی پلیٹفارم اور انسٹاگرام ریز جہاں نوجوان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اپنی محنت سے کمائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ انڈسٹری بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے جہاں برانڈرس کو تخلیقی مہمات اور نئی کہانیاں سنانے کے لیے نئے لوگوں کی ضرورت ہے